हैलो सर नमस्कार मैं मैं थुआढ़े कोला सर इक कैब बुक कराई ही ते ओह्दे में तुसेंगी आनलाइन पैसे बी भेजी ओड़े न ते सर मैं ओह् कैब जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं चाहि्दी ऐ ते मिगी इमीजेटली कोई इक परेशानी आई गेई ऐ घर ते ओह्दी वजह् कन्नै में नेईं जाई सकदा ऐ जेह्दे आस्तै में कैब बुक कराई दी ही ते थुआढ़े अग्गै इयै मेरी रिकवेस्ट ऐ कि तुस मेरा आर्डर जेह्ड़ा कैंसल करी ओड़ो होर ते जल्दी शा जल्दी तुस मेरे जेह्ड़े पैसे में तुसेंगी दिते दे आनलाइन ओह् मेरे बापस मेरे अकउंट बिच्च भेजी ओड़ो ते बाकी जेह्ड़ा मेरा बैंक अकउंट ऐ ओह्दे बिच्च पाई उड़ो जां तुस फोन पेऽ करी सकदे ओ पेटीऐम बी ऐ मेरे कोल ओह्दे बिच्च बी पाई सकदे ओ जी पेऽ बिच्च बी ऐ ओह् तुस मेरे पैसे जेह्ड़े न बापस करी ओड़ो थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्नबाद